ہندوستانی تعلیمی نظام مختلف سطحوں پر مشتمل ہے ابتدائی ثانوی اعلیٰ ثانوی اور اعلیٰ تعلیم یہ نظام مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے ذریعے منظم کیا جاتا ہے ابتدائی تعلیمی نظام کی ساخت ابتدائی تعلیم چھ سو چودہ سال کی بچّوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم ثانوی تعلیم نوی سے بارہویں جماعت تک اعلیٰ تعلیم کالج اور یونیورسٹی کے سطح پر اہم چیلنجز تعلیمی معیار میں عدم مساوات دیہی اور شہری علاقوں میں تعلیمی معیار میں فرق پایا جاتا ہے انفراسٹرکچر کی کمی کئی اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی کمی ہوتی ہے جیسے کہ پینے کا پانی بیت الخلا اور کلاس اور رومز اساتذہ کی کمی اور تربیت تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی اور موجودہ اساتذہ کی پیشہ وارانہ ترقی کا فقدان مالی وسائل کی کمی تعلیمی بجٹ کی محدودیت جو تعلیم کے معیار پر اثر انداز ہوتی ہے نصاب میں اصلاحات کی ضرورت نصاب میں علمی تعلیم اور مہارت پر مبنی تعلیم کی کمی داخلے کے مسائل اعلیٰ تعلیم میں داخلے کے لیے سخت مقابلہ اور کم نشستیں ٹیکنالوجی کی کمی دیہی علاقوں میں ڈیجیٹل تعلیم کی کمی اور انٹرنیٹ تک رسائی کا فقدان ممکنہ حل تعلیمی بجٹ میں اضافہ حکومت کو تعلیمی بجٹ میں اضافہ کرنا چاہیے تا کہ انفراسٹرکچر اور وسائل کو بہتر بنایا جا سکے اساتذہ کی تربیت اساتذہ کی تربیت اور پیشہ وارانہ ترقی پر توجہ دی جائے ٹیکنالوجی کا استعمال ڈیجیٹل تعلیم اور آن لائن وسائل کو فروغ دینا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تعلیمی اداروں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینا ان چیلنجز کو حل کر کے ہندوستانی تعلیمی نظام کو مزید مضبوط اور معیاری بنایا جا سکتا ہے